ओह् इक किताब पढ़ी ही में दसमीं च ओह्दे बिच ही मटिलडा नाम दी इक कुड़ी जेह्ड़ी बड़ी जादा मतलब सोहनी होंदी ते उसी होंदा कि इक पार्टी च जाने बास्तै इक आभूषण जेहा चाहिदा होंदा उसी बड़ी मैह्नत कन्नै ओह् इक अपनी फ्रेंड कोल जंदी अपनी स्हेली कन्नै जंदी ओह्दे घर जंदी ते ओह्दे कोला इक आभूषण लैंदी ओह्दे कोला उसी लगदा बड़ा मैहंगा होंदा पाई पार्टी बगैरा च जंदी मगर मगर ओह् आभूषण गैप होई जंदा उसी काफी दिन एह्दा अफसोस लग्गे दा रौहंदा कि ओह्दा आभूषण कु'त्थें चली गेआ कुद्धर नेईं क्योंकि उस जेह्ड़ी स्हेली कोला लैता दा होंदा बड़ी जादा अमीर होंदी ओह् उसी लगदा बड़ी मुश्किल कन्नै ओह्दे कोला लैता दा उ'न्ने उसी बापस बी करना थोह्ड़े दिनें च मगर ओह् बापस नेईं करी सकदी क्योंकि ओह् आभूषण गैप होई जंदा काफी दिन ओह् थोह्ड़ी उदास जेही रौहंदी होर अपने अपने हसबैंड गी सनांदी कि इ'यां इ'यां गल्ल होई ऐ ओह्दा हसबैंड काफी मैह्नत करदा काफी कम्म बगैरा करदा ओह् पैसे बगैरा जोड़दा कि उ'ऐ जेहा इक नेकलेस लेई आनी सकै नेकलेस दी कीमत बड़ी जादा होंदी ते कुड़ी गी लगदा ओह्दा घरे आह्ला नेईं खरीदी सकदा मगर फिर बी ओह्दा घर आह्ला काफी मैह्नत करदा ते नेकलेस गी मतलब कि इक नेकलेस खरीदी लैंदा मगर एह् नेकलेस ओह् अपनी स्हेली कोल लेइयै जंदी ओह्दी स्हेली गी पैह्लें ते सनांदी निं ऐ क्योंकि जिस स्हाब दी ओह् पैह्लें सोहनी होंदी ही उ'ऐ जेही सोहनी हून नेईं रेही दी क्योंकि उसी काफी टेंशन होई जंदी कि एह् नेकलेस बड़ा मैहंगा ही एह् में नेईं खरीदी सकदी ऐ पेई ते गया खोई में बापस कुत्थूं लेई आह्गी ते कुछ बी ऐ ते फिर ओह् अपनी स्हेली स्हेली उसी बोलदी कि तू पैह्लें आङर नेईं सोहनी इ'न्नी टेंशन ऐ तुगी इ'यां कुछ बी ओह् बाद च अपनी स्हेली गी स्टोरी बगैरा सनांदी ऐ कि इ'यां इ'यां होया एह् होया जो बी ओह्दा नेकलेस इक पार्टी च गैब होई गेआ हा ते उ'नें गी काफी टैम लग्गेआ उसी नेकलेस गी खरीदने बास्तै गी क्योंकि ओह् काफी जादा मैहंगा ही ते सारी गल्लां सुनियै स्हेली ओह्दी सनांदी कि ओह् जेह्ड़ा नेकेलस ही जेह्ड़ा उ'न्ने अपनी स्हेली गी दित्ता हा मटिलडा गी दित्ता हा ओह् नेकलेस दी कीमत जादा नेईं ही ओह् इक आर्टीफीशियल नेकलेस ही जेह्ड़ा कुछ मटिलड़ा ने बड़ा जादा प्रयत्न कीता उसी बापस लेई आने बास्तै ते जेल्लै स्टोरी सनांदी मटिलडा गी काफी जादा दुख होंदा कि एह् केह् होइया अगर ओह् पैह्लें गै उसी सनाई ओड़दी ही कि नेकलेस कि'न्ने दा ऐ एह् सब कुछ नेईं होंदा हा ते इस स्टोरी च बस इ'यो कि दुख जादा ऐ लग्गेआ कि बचारी काफी जादा साल लग्गी गे बचारी गी ओह्दे हसबैंड गी काफी जादा साल लग्गी गे कमाने च कैसे कैसे करैये उ'नें पैसे जोडे़ ओह् आभूषण खरीदे बापस अपनी स्हेली गी बापस देने बास्तै ते जेह्ड़ी ओह्दी सुंदरता ही जेह्ड़ी ओह्दी ब्यूटी ही ओह् सारी बचारी टेंशनें कन्नै मरी गेई ऐ बाकी स्टोरी काफी जादा सैड ही ऐ ते ऐसा कुछ बी हो ते एटलीस्ट बंदे ने पैह्लें गै सनाई ओड़ना चाहिदा कि ऐसी ऐसी गल्ल ऐ तू एह् मत सोच कि एह् जादा ही ओह् ऐ कॉस्टली ऐ जादा ही मैहंगा ऐ मडिलडा ने बडे़ जादा प्रयत्न करियै बापिस लेई आनी चीज उसी दिती ऐ ते मिगी एह लग्गेया कि मडिलडा कि बापस ओह् नेकलेस मिली जाना चाहिदा हा ओह्दी फ्रेंड ने उसी गै देई ओड़ना चाहिदा हा क्योंकि ओह्दे उप्पर जादा बड़ी मैह्नत कीती ऐ होर ते होर एह् स्टोरी टेन्थ क्लॉस दी बुक च पढ़ी ही होर अज्जै तक्कर याद ऐ एंड ऐल्लै बी अगर कोई बी पुच्छे ते में सनाई सकनी आं बाकी एह् ऐ कि मडिलडा ते ओह्दी फ्रेंड जि'न्ने उसी नेकलेस दित्ता ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिदी ऐसी दोस्ती होनी चाहिदी इक यकीन होना चाहिदा कि इक दूऐ गी अपनी चीजां शेयर करी सकदे चाहे ओह् कितनी कॉस्टली कुछ बी होऐ इक यकीन बरकरार रौह्ना चाहिदा बाकी स्टोरी सुनियै अच्छा लग्गेआ